विज्ञान और तकनीकी आने से हम लोग का जीवन पहले से बहुत ही आसान और बेहतर हो गया क्योंकि पहले के समय में विज्ञान आगे विकसित नहीं था जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे उस समय लाइटें नहीं मिलती थी लैंप में पढ़ते थे उस समय हम लोग दूर तक जाते थे तो घर वालों को कोई सूचना नहीं मिलती थी कि हम कहाँ पर स्कूल में हैं कि कहीं घूम रहे हैं धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की धीरे धीरे विज्ञान के क्षेत्रों में विकास हुआ विज्ञान ने धीरे धीरे एक मोबाइल का आविष्कार किया एक दूर संचार का आविष्कार किया पहले एक टेलीफ़ोन हुआ करता था जिसके तार जो कि एक गाँव में टेलीफ़ोन किसी जो जो जिसके पास पैसे हुआ करते थे उन्हीं के पास टेलीफ़ोन हुआ करता था भारती दूर संचार का वह टेलीफ़ोन था जिससे कि दिन भर में कभी कोई बात कर लेता लेकिन उसके बाद धीरे विज्ञान ने प्रगति की विज्ञान ने विकास किया तो विज्ञान ने एक धीरे धीरे करके मोबाइल लाया जिस मोबाइल के जरिए हम अब किसी से भी दूर बैठे पहले क्या था की हम लोग चिट्ठी भेजते थे हम लोग डाक भेजते थे हम लोग किसी से बात करने के लिए या किसी को पैसा भेजने के लिए हम लोग डाक घर जाते थे उसको वहाँ मनी ऑर्डर करते थे या हम लोग वहाँ चिट्ठी भेजते थे वह चिट्ठी अगर किसी इमरजेंसी में पड़ जाए किसी कि यहाँ कोई घटना घट जाए तो उस घटना कि जानकारी सामने वालों को देने के लिए जैसे हम इलाहाबाद में हैं और हमें मुम्बई में कोई जानकारी देनी है तब एक मात्र चिट्ठी का साधन हुआ करता था क्योंकि वहाँ मुम्बई है जो भी कार्य करने गया और हमारे इलाहाबाद में कोई घटना हो गई है तो उस घटने कि जानकारी देने के लिए हम लोग चिट्ठी का प्रयोग करते थे लेकिन विज्ञान के आने से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है विज्ञान की तरक्की से हम लोग का जीवन इतना आसान और बेहतर हो गया है कि अब किसी से बात करनी हो तो चिट्ठी के माध्यम से पहले बात होती है अब किसी से बात करने डाइरेक्ट उसकी आवाज़ सुन लेते हैं उसकी फ़ोटो देख लेते हैं उसका हालचाल ले लेते हैं उसके परिवार का हालचाल ले लेते हैं कोई भी पैसा भेजना हुआ तुरंत मोबाइल के माध्यम से तो विज्ञान की यही तरक्की है पहले गाडियाँ चलती थीं रोड पर पता ही नहीं रहता कि रोड कहाँ जा रही है कैसे जा रही है हम लोग उतर उतर कर पूछते थे किसी नई जगह जाओ तो उतर के पूछना पड़ता था कि भैया यह गाँव का रास्ता किधर से है इस गाँव का रास्ता किधर से है लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक एक्सेटेलाइट के द्वारा उन्होंने जी पी एस इसु कर दिया जिसको देखते हुए हम लोग मोबाइल में देख कर उसी मोबाइल से उसके घर का लोकेशन डाल कर डैरेक्ट उसके घर में पहुँच जाते हैं अब हमें कम से कम मेरे जीवन में ये सुविधाएँ मिल गई इतना बेहतर हो गया तो विज्ञान कि तरक्कियाँ बहुत ज़्यादा